जी जैसा की मैंने अभी आपके यहाँ पर इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो मैं यह पूछना चाहती हूँ की इस ऑर्डर पर आप मुझे क्या डिस्काउंट कूपन या क्या दे सकते हो जैसे मैंने पहले भी काफी ऑर्डर्स वगैरह मंगाए है तो उसमें मुझे कूपन मिला हुआ है तो मुझे बता सकते हो उसपे क्या कूपन और क्या मिलेगा और क्या बेहतर डील हो सकती है डिस्काउंट कितना दोगे आप मुझे क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर मैं आपको दे रही हूँ तो मुझे अच्छा सा अच्छा आप मुझे डिस्काउंट एक बार दो और मुझे बताओ